समय सङ्ग दूरसञ्चारके प्रणाली कोना बदलै बदलनि एहि सम्बन्धमे जे छै हम कनिटा बताबै छी हुनकर अनुभव जे छै जेनाकि लोक आइकाल्हि वीडिओ कॉलपर वीडिओ कॉल करै छै ऑडियो कॉल करै छै

आओर प्रगतिपर चर्चा जे छै आओर हम जे छै कनिएटा करब संक्रमण मने भेलै संक्रमण बेमारी भेलै संक्रमण मने जेनाकि इएह बीचमे चललै रहै उनैस बीससबमे एकैससबमे कोरोना बेमारी चललै रहै तऽ ओहिपर देखाबै छी कोरोना प्रचार प्रचार भेल कोरोनाके अभी बेमारी हटल अइ लेकिन ओ जेसब जे छै बेमारी बहुत खराब चीज रहै भगवती कृपासँ कोरोनो वाइरस चलि गेलखिन इएह जे छै कॉलके फाइदा छै वॉइस कॉलके